हैल्लो जी म्हाराज पी ए साह्ब बोला ने तुस नमस्ते म्हाराज म्हाराज साढ़े इद्धर गल्ल इ'यां साढ़े इद्धर खड्डें च हाड़ बड़ा आंदे ते रस्तै जाने गी बड़ी मुशकल होआ दी अवाचारी होआ दी बच्चें स्कूलै जाना होंदा कुसै ध्याड़ी लान जाना कि'यां जाना कुछ हल्ल करो साढ़ै इद्धर पुल पल बनाओ हां कोई निं जल्दी करेओ इ'यां मतलब थोहड़ी चिरै च बड़ी अवाचारी होआ दी सानूं ठीक ऐ ठीक ऐ